जी हाँ मैंने अपनी साथी के साथ रोमांटिक सफ़र केदारनाथ में किया यह मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि जब हम दोनों केदारनाथ मंदिर महादेव जी के दर्शन करने गए तो यह हमारे जीवन का एक मुख्य पहलू था